समस्या हमरा पास गड़बड़ छै हमरा गाँवमे देहात पड़ै छै हमरा गाँवमे नहि हॉस्पिटल नहि छै नहि छै छोट मोट छयबो करय दबाइए नहि रहै छै आ मोन खराब होइ छै दिनमे केनाहु लोक दबाइ एक दू गो केनाहु खरीद लेलहुँ लेकिन ओकर बादसँ हमरा आरके छै जे बेगूसराय जाय पड़ै छै रातिके मौसम आयल नहि गाड़ी घोड़ा नहि मिलै छै गाड़ी घोड़ा नहि मिलै छै तब हमरा आरकेँ कैसाहुँ कए कऽ पैदल जाय पड़ै छै तब जायके पड़ै पैदल जाइ छियै तब पैदल गयलाके बादमे हमे फेर प्राइभेटमे देखयलहुँ दबाइ लेलहुँ समस्या बहुत गड़बड़े रहै छै तऽ छोट मोट हॉस्पिटल छै देबे नहि करै छै दबाइ बेगूसरायमे जाइ छियै हॉस्पिटलमे सदरमे तऽ ओजऽ गयलहुँ तऽ कहलक दबाइए नहि छै जाइये देखाइये अपने प्राइभेटमे तऽ तुरन्ते चिट्ठा पुरजा लिखलक तऽ डाक्टर चलि जाइ चलि जाइत वहाँ अपना प्राइभेटमे प्राइभेटमे जाइ छियै तऽ दबाइ लेलहुँ तऽ दबाइ खयलहुँ तऽ मन ठीक भेल आब हमरा पास समस्या बहुत छै गड़बड़ जे अपना पास हमरा आदमी छै नहि हम अकेला छियै घरवला नहि छथिन हमरा जाय पड़ै छै कोइ तरहसँ हम जाइ छियै गयलहुँ आ जल्दी सना फेर हमरा मोन खराब होय गेल तऽ दबाइ मङ्गलहुँ दबाइ नहि देलक तब हमरा कीनय पड़ै छै हमरा तऽ लागि जाइ छै दबाइमे अच्छा पैसा तब हम दबाइ कोइ तरहसँ लेलहुँ ठीक होलहुँ तब घर अयलहुँ गाड़ी घोड़ा नहि मिलल पैदल जायके पड़ल तऽ दिनमे तऽ हम कैसाहुँ एन्नऽ ओन्नऽ कए कऽ छोट मोट हॉस्पिटल गयलहुँ दबाइ देखयलहुँ एक दू गो देलक देलक नहि देलक तऽ फिर हमरा जाय लए पड़ल रातिकेँ समस्यामे गाड़िए घोड़ा नहि मिलै छै तऽ केनाहु कए कऽ पैदल जाइ छियै पैदल गयलहुँ तऽ ओजऽ गयलहुँ तऽ हॉस्पिटलमे गयलहुँ डॉक्टर बैठल देखबय लए गयलहुँ तऽ कहलक कि जे जा तोँ प्राइभेटमे देखा लएह माताराम नहि छै दबाइ हमरा पास एगो पुर्जापर किछो लिख देलक ओ दबाइ मिलल नहि तऽ प्राइभेटमे डाक्टर भिरा गयलहुँ फीस देलहुँ हम गरीब लोक कहाँसँ आनबै हमरा पास कोइ साधन नहि छै कोइ आमद नहि छै तऽ हम की करबै नहि जमीन नहि जथा किछु आमदे नहि तऽ हम करबै तऽ की करबै तऽ कैसहुँ कए कऽ हमे जियै छियै धरतीपर स्वास्थ्यकेँ ठीक रखलहुँ जे भाय दबाइ नहि खयबै तऽ हम केना बचबै तऽ हमरा पास समस्या बहुत गड़बड़ छै बुझलियै एहि लेल हमे प्राइभेटमे देखाय लेलहुँ कर्जो पैँचा लेलहुँ दबाइ लए लेलहुँ